देश की हालत जो है अस्पताल की अभी बहुत ख़राब है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है और इस समय अभी जो मेडिकल सेवाएँ भी हैं वो भी सही रूप से नहीं है क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ होती हैं हालाँकि ऊपरी तौर पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर थोड़ी अच्छी सेवा है लेकिन छोटे छोटे जो हॉस्पिटल अस्पताल हैं गाँव में कस्बों में ढानों में और छोटे छोटे शहरों में जो अस्पताल है वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पर अच्छे से इलाज भी नहीं होता है छोटे छोटे इलाज तो हो जाते हैं लेकिन बड़े बड़े इलाज़ में गरीबों का बहुत मरण होता है गरीब लोग भी बहुत समस्या से जूझते हैं अस्पताल में सही रूप से इलाज नहीं होता है यह हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए अस्पताल के लिए देश को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए लेकिन हमारी जो सरकार है वह अभी कोई भी कदम नहीं उठा रही है और कोविड महामारी में बहुत बुरा हाल था हालाँकि फिर भी देश में जो सरकार है उनने काफी हद तक महा कोरो कोरोना महामारी में अच्छे से मतलब इलाज़ कराया और बहुत हो सके तो महामारी को रोकने की कोशिश करी लेकिन फिर भी अभी भी अस्पतालों की हालत बहुत बेकार है और छोटे शहरों के अस्पताल की हालत तो बहुत ही ख़राब है बिल्कुल भी सही रूप से देखभाल नहीं होती है मरीजों के स्वास्थ्य पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए बहुत सारे सुधार किया जाना चाहिए पहली चीज़ तो अस्पताल बहुत सारे बनना चाहिए अस्पताल बहुत कम हैं और बड़े बड़े अस्पताल छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े अस्पताल भी बनना चाहिए और अभी हमारे इलाके में भी सही रूप से इलाज़ नहीं होता है हॉस्पिटल बहुत ख़राब है थोड़ी बहुत ही अच्छा इलाज़ होता है बाकी तो सब बेकार ही है और डॉक्टर लोग ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कई डॉक्टर लोग सही रूप से इलाज़ नहीं करते हैं और बेईमान होते हैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं बहुत सारे डॉक्टर और नर्स भी ऐसे हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए कि इलाज़ कैसे करना है